हांव बरें उलोपाक शकतां हांव बरें बरोपाक शकतां पूण म्हाका चड लोकां मदीं कितें उलोपाक जमना ती म्हजी सगल्यांत व्हडली सगळ्यांत व्हडली विकनस अशें म्हाका दिसता